हमारे पापा जब फ्रिज खरीद कर लाए तो वो कम एलेक्टरसिटर मे था और ओ हमारा फ्रिज डबल डोर का है जिसमें ऊपर वाले डबल ऊपर वाले डोर में हम बौटल पानी बौटल लगते हैं एकदम सफाई से और हम मंथली में एक भर साफ करते हैं और नीचे वाले डोर में हम सब्ज़ियाँ रखते हैं जैसे शाम के टाइम रखते हैं सुबह के टाइम निकालते हैं तो फिर उससे सब्जियां खराब भी नहीं होती हे और सब्जी ठंडी भी रहती है सब्जियां तीन तीन तार तार दिन तक खराब नहीं होती है उसमें और उसमें तीन चार रैक होते हैं जिसमें दूध दही ऐसे पनीर रखने से उसमें खराब नहीं होता है उसमें इस्मैल नहीं आती है और हम उसमें ढक कर रखते हैं अगर कभी दूध हम ऐसे रखते बिना ढ़के तो उसमें इस्मैल आ जाती है जिसमें कि हम हमारी हमारे दूध बच्चे मतलब छोटी सी घर में बच्ची हैल नहीं उस नहीं पिती है उसमें दुधू दूध उसमें हम उसमें ढक कर रखते हैं तो उसमें अच्छी खासी मलाई जम जाती है और वो हमारे फ्रिज़ में फ्रिज से हमारी बहुत सी मलाई जमती है तो इससे हमारी उससे असानी पड़ता है उसमें घी निकालने में हम उस के घी निकालते हैं कि मलाई बहुत सी मोटी होती है और हमारी फ़्रिज बहुत एल जी कंपनी की है जिससे कि हमने ऑनलाइन मंगाई थी और फ़्रिज बहुत ही अच्छी बड़ी डबल डोर की फ्रिज बहुत ही अच्छी थी हम लोगों ने अंजली में एक बार बहुत ही अच्छे से हम लोग उसे डेकोरेशन करते हैं हम हमारी बहन शाम के टाइम बहुत खुश होकर हम लोगों ने बौटल को साफ सुथरा करके बे डेली अच्छे से धूल को उसको उसमें पानी भड़ते हैं आर ओ का फ़्रिज में रखने के लिए ये जो कम से कम दस पच्चीस बौटल रखता है पानी शाम के टाइम रख दिन रख देते हैं और सुबह के टाइम ने हम निकालते हैं तो बौटल में बर्फ़ बहुत सी जम जाता है बहुत से बौटल में उससे पानी ठंडी रहती है